हूँ हम सभ किसानके अथि छी गहूँम करैत छी गहूँम बाग कयलहुँ आ पूरा खर्चा कऽ लेलहुँ गहूँममे खाद देलहुँ अथि देलहुँ पानि देलहुँ जखन गहूँम तैआरी होबऽ आएल से आन्ही तूफान आयल पथ्थल गिरल गहूँमके चूरि चूरि भऽ गेल एकदम किसान लोक एकदम मन मारिके रहैयै जे बेसी कयने छथि जिनका एक लाख लागल छनि खेतीमे ओ दू लाख हुनका नफा छनि ओ आत्महत्या कऽ लैत छथिन ओ बहुत अथि कऽ लैत छथि बहुत अथिमे शोकमे रहैत छथि पड़ल खेतीके बारेमे एकदम अथि होइया धानके खेती करैत छी धानके खेती कयलहुँ धान रोपा लेलहुँ कमौठ करा लेलहुँ खाद दऽ देलहुँ आ जब ओ फूटल तब दहार आयल दहाके लऽ गेल जून जुलाइमे ओ दहाके लऽ गेल धान सभटा एकदम किसान आदमी सभ जे छथि जे किसान आदमी करैत छी एकदम से मन मारिके रहैत छी जिनका कम सम छनि दू चारि कठ्ठा छनि ओ तऽ कनि देहमे अथियो मारिके रहैत छथि आ बेसी आदमी बेसी खेती जे कयने छथि जिनका बेसी ओहे लऽके जीवन छनि अथि छनि से बहुत दुखीमे रहैत छथि ओ बहुत अथि करैत छथि मरैत छथि नहि सभकेँ दशा हुनका भऽ जाइत छनि कते लोक मर जाइत छथि खेत पर जाइत छथि खेतके गहूँम देखै जाइत छथि पाथरि खसि पड़ैत छनि ओ ओतै मरि जाइत छथि बहुत हमरा सभकेँ बहुत दिक्कत बहुत अथि होइया खेती बलाके आ खेतिये करैत छी हम सभ मिथिलामे रहैत छी खेती करैत छी खेती से अथि